मैंने बचपन से जिनको पढ़ा या वो लेखक प्रेमचंद हैं ऐसे पसंदीदा तो नहीं कह सकते पर मैंने उनको बचपन से पढ़ा है तो मैं उनके बारे में ज़्यादा जानती हूँ

प्रे प्रेमचंद जी ने बहुत सारी हिंदी पत्रिकाएं जैसे ज़माना सरस्वती माधुरी मर्यादा चाँद सुधा इन सबकी रचनाएँ की हैं और जो उन्होंने और कुछ लिखा है वो है गबन प्रेमाश्रय रंगभूमि निर्मला कर्मभूमि और गोदान ऐसे दर्जनों उन्होंने उपन्यास लिखे हैं और बड़े घर की बेटी बूढ़ी काकी दौ बैलों की कथा मतलब इन सबके बारे में मैंने अपने विद्यालय में पढ़ा था तो मैंने प्रेमचंद्र की जी के बारे में ही ज़्यादा पढ़ा है इसलिए वह मुझे पसंद हैं उनका जन्म उन्नीस सौ नहीं नहीं अठारह सौ अस्सी में हुआ था